गुड आफ्टरनून मैम बी वाई सी बोल रहीं आप तो मैम मुझे अकाउंट बंद करवाना था तो आप उसकी प्रोसेस मुझे बता दीजिए मैम मैं चार बार बैंक जा चुकी हूँ मेरे मोबाइल में जो क्या बोलते वो डी बी टी नहीं हो रहा है अकाउंट में एक बार भी गई थी तो बोल दिया था कि थोड़ी मतलब आधी प्रोसेस हो गई है थोड़ी सी प्रोसेस और रह गई है मैम मुझे कॉलेज में लग रहा था लेकिन आप के यहाँ से मेरी डी बी टी नहीं हुई है मैं दो तीन बार जा चुकी हूँ बस यही रहता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ये अड़तालीस घंटे में होती है या चौबीस घंटे में होती है तो मतलब जब भी जाते हैं यही बात सुननी पड़ती है तो मैम आप मुझे बता दीजिए कि क्या प्रोसेस है मैम ऐसा नहीं होता है मैम आप मुझे अकाउंट बंद करवाने की मुझे प्रोसेस बता दीजिए क्या क्या करना होता है

ओके मैम तो मैम अकाउंट मुझे बंद ही करना है क्योंकि आपके बैंक से उतनी हमें सेवाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं जितनी हमें चाहिए थी मैम क्योंकि चार महीने वैसे भी हो चुके हैं ओके मैम लेकिन वो तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं फ़ॉम फ़िल कर दूँगी और मुझे अकाउंट बंद करवाना है ओके मैम ओके ओके हाँ ओके मैम थैंक यू